हेल' बाजै हटेल आंथ' दहाय दाउ बेदरसो बिहरदोंमोन दा अमा बेदरसो सौफैबाय आंथ' दा अमा बेदरखौ जाया गोख्रै आंनो दाउ बेदरखौ हरफिनदो आं बिहरनायखौ नङाब्ला आं अमा बेदरखौ जानाय नंलिया जासिगोनदे